जोंनि बे ओनसोलाव आबाद मावनायाव मालाबा दै नांगो समाव जों दै मोना जेरै खोथिया सालिनाय समाव जों दै मोना बोथोरा सोलाय सोल' खालामो जेरै बैसागो बैसागो बैसागोनि उनाव जों खोथिया फोनो थाखाय दैनि हाखार खालामो थिग बेबायदि समाव जों दैखो मोना होमबाथाय जों मिचिनजों दैखो सारनानै खोथिया फोनांगो जायो आरो मालाबा खोथिया देरनाय लोगो लोगो गायनाय गायनायनि थाखाय हाल एवनायावबो हाल एनायाव दै मोनबाथाय आरो गायनो समाव जों दैखो मोना जायो थिग बेबायदिनो मालाबा सान्दुं दुंनानै मायखो माय गायनो हाया बिराद गरमजोंबो मालाबा खहा माय गायनो हाया बिदिनो दैबाना जायो मालाबा अखा हाबाय थाबाथाय बिराद दैबाना जानानै दै माय खोथियाफोरखौ खोथियाफोरखो थै खोथियाफ्रा सानै खोथिया फोनायफ्रा बिदिनो सेवलाङो सार सेवलाङो दै बानानि माबायाव फल'ख फल'ख गोलैनानै खोथियाफ्रा फबलाङो बिदिबो खहा जायो जोंनि ओनसोलाव ओमफाय माब्लाबा दैयानो गैया जायो खोथिया फुनाय समाव बिदिनो गोबां जोंनि आबादारिफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउखौ खुंनांगौ गायनाय समावबो दै मोना माब्लाबा दै बानाजोंनो गायनो सम मथे गायनो हैया गायनो हाया

माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा सान्दुं सान्दुं सप्तासेहालागै सान्दुं दुंनानैनो सान दैफ्रा रानलाङो बिदिनो जायो आमफा आमफाय बिदिनो खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मावनांगौ जायो मालाबा बारहुंखा फैनानैबो न'फोरा सेफाय सेफ्लेजोबो ओमफाय आरो आरो मायफोरखौ गायखांनायनि उनावबो मायआ एम्फौ जालाङो बे एम्फौफ्रावबो गोबां खहा जायो आबाद मावनायफोरा आमफाय बेयाव माबाफोर मेडिसिन होनानै फाहाम नांगोन ओमफाय माय ओमफाय माय हा ओमफाय माय गोमोन हानो समावबो बिदिनो बे मालाबा अखा हायो अखा हानानै मायानो हामा जाजोबो हायाव हायाव गोलैना थायो मायफ्रा बिदिनो माय हानायाव खस्थ' मोनो माय हानाय मानसिफ्रा आमफाय गोमोन मायावबो एम्फौ एम्फौ जायो मायफोरखौनो माबा खालामजोबो अर ओरै ओरै दोनलाङो मायफोरखौ एदिनो मिडिसिन आरोबाव मिडिसिन बाहायनानै माय आबादाव होनांगो आरो माय गायनायाव जों